میرا پسندیدہ موسم جو مجھے سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے بےشک بہار کا موسم ہے بہار کا آغاز گرمی کے بعد ہوتا ہے جب پھولوں کی خوشبو اور نئی نئی پتیوں کی برسات سب کو خوشی دیتی ہے اس موسم میں طبیعت کی بدلتی رخ کا مظاہر دیکھ کر دل بہلتا ہے گلابوں کی خوشبو پرندوں کی چرچراہٹ اور ہلکی ہوا میری روح کو تازگی دینے کا ذریعہ بنتی ہے میں بہار میں طبیعت کی حیات سے جدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا حصہ بن جاتا ہوں جس سے میری دنیا کی رنگینی اور خوشیوں سے بھرپور مظہر بنتا ہے